گڈ مارننگ کل میں نے آپ کے الیکٹرانک اسٹور سے ایک لیپ ٹاپ خریدا مجھے الیکٹرانک آلات کے متعلق اتنی جانکاری نہیں لیکن آپ نے ہمیں ایک لیپ ٹاپ سجیش کیا جسے میں نے آج یوز کیا جس کا بیٹری بیک اپ ریم اور اس کا پرفامینس بہت ہی اچھا ہے اس لیپ ٹاپ کو یوز کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے یا کوئی دشواری نہیں ہو رہی ہے ہمیں بہت آسانی محسوس ہو رہا ہے لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنے بہترین لیپ ٹاپ سجیست کیا جس سے ہم اپنی ضرورت کے کاموں کو بآسانی کر سکتے ہیں اس لیپ ٹاپ کے بہت سی خاصیت ہے جیسے اس کا بیٹری بیک اپ بہت لمبا ہے اس کے ریم اور اس کے کام یہ لیپ ٹاپ بہت ہی اسموتھلی کام کرتا ہے جس سے مجھے بہت آسانی ہوتی ہے اور ہم آپ کے اس شاپ سے اس لیپ ٹاپ کو خرید کے بہت خوش ہیں